हांजी जी जी हा हा मुंहिंजे हींअर बाइकूं इलाही आहिनि पर तव्हांखे बजट थो नी खपेव नी अने इन में पेट्रोल वधारे जाम खाईंदी अथव मूंखे अहिड़ी स्पोट बाइक बि आहिनि की पैट्रोल जाम खाईंदी ॿियूं आहिनि अने कटिजे खाईंदी आहिनि अने ॿ टे ॿी ॿियूं कंपनियूं जी गाॾियू आहिनि मुंहिंजे ईअंं तव्हांखे कहिड़ी कंपनीअ जी गाॾी खपे त मां तव्हांखे मुंहिंजे हिते एक्स गाॾी आए हिकु ॿ हा आहे नी हीरो ग्लंबर जी गाॾी ईंदी आहे उहो तव्हांखे पंजतालीह जी चालीह जी पंजतालीह पंजाह पंजवंजाह हज़ार थो नि ॿ गाॾियूं आहिनि मुंहिंजे हितां हिकु चालीह जी पंजतालीह में पकु अथव हिकु पंजाह पंजवंजाह हज़ार में गाॾी थी वेंदव हीरो ग्लंबर गाइक बाइक अथव तव्हांजे अग मुंहिंजे अॻियां

एल्डेजिन में ईंदव असांजी गाॾी हिकु लीटर में माना सम्झो नी टीह पंजटीह किलोमीटर हलंदी आहे हा अञा वधी न हलेव नी हा हाणे हिन जी एवरेज ईंदव चालीह टीह पंजतालीह आसि पासि ईंदव हाइवे ते तव्हांखे हलाइणी हुजे त पंजाह पंजवंजाह सम्झी करे हलण जो हिन इहा बाइक हिकु लीटर ते तव शेअर में सम्झो कि वीह टीह पंजवीह किलोमीटर हिते हलंदव तव्हांजी हा हा अने इहा बि गाॾी माना एवरेज सुठी ॾींदी अथव ईअं हा अने हीअ तव्हांखे तव्हां चओ था बजट में खपे त मां तव्हांखे तव्हांजी बजट में बि थी वेंदव इहा गाॾी तव्हांजी

गाॾी हीरो ग्लंबर कंपनीअ जी गाॾी अथव अने मस्तु गाॾी ईंदी अथव पैट्रोल बि हाइवे ते तव्हां खणी विया हुजो त कुझु प्रॉब्लम कोनि थींदी आहे पैट्रोल घटि खाईंदी आहे अने एवरेज बि सुठी ॾींदी आहे गाॾी ईंदी अथव मस्तु तव्हांखे लॻे सभु सभु सभु कंपनी फिटिंग गाॾी अथव तव्हां चओ था बजट में त बि कंपनी फिटींग में गाॾी ईंदी अथव तव्हां अची करे ॾिसो गाॾी बि मुंहिंजे अॻियां आहेपर हेॾी हलियलु कोनि अथव तव्हां हथु हलाए त अची करे ॾिसी वञो हलाए ॾिसो तव्हां ईअं चओ ओके डन त पाण भले अॻियां वधाईंदासीं जी जी हा त ज़रूरु अचो तव्हां मुंहिंजी दुकान ते अची करे विज़ीट कयो मना ॾिसो गाॾी कीअं आहे गाॾी हलाए ॾिसो तव्हांखे ईअं लॻे कम्फट आहे अंदरु गाॾी अथव मस्तु गाॾी वठ पंहिंजो जूनागढ़ जो हीरो जो शॉरूम अथव पाण इहो सक्करबाग खां मजेवड़ी गेट वञो नी मजेवड़ी गेट पासे रेलवे स्टेशन खां मजेवड़ी गेट ईंदो अथव मजेवड़ी गेट खां थोरो अॻियां हलूं न माना सक्करबाग रोड ते हीरो करे अथव भवानी हीरो वन फ्लैट अथव हा मुंहिंजो नालो मोहित साहिती आहे तव्हांजो नालो छा आहे ओके जी सरनेम

जी जी